एबार दैज्लां सफैबायलै हालौदोंना हालौवाखै

खय बिगा गायगोन एबारलाय अह बै चिरांनिआलाय सोर गायगोन एबार फाथोफोर गायला फाथोफोर फाथो एसे होदोब्रा माय होदो

बेनथ' आजिखालि मावग्रा खम गैला हाजिरा जोबसै सुखानि होबाबो टेक्टरनि हाजिरा हरनांगौ फैसा गाइनायावबो हरनांगौ एसे उम

जोंना गामियाव दैयानो थायालै ओरै क'क्राझारावसो मालाय अखा हाबाय थानाय खोथियाखौनो फोनो मोनाखै दाबो माला फोनो मोनो नायसै र' इसे थाबावनानै औ दे